नमस्ते आप ब्यूटी पार्लर वाली हैं क्या हमारे बहन का शादी है उसमें सजाना है सिसौरा गाँव में आपको आना है हाँ मेरी बहन की शादी है तब आपको मने जैसे कि सुना था कि आप आती हैं गाँव में सजाने के लिए तो मैंने बोला कि उसी को मैं बोला लूँ मेरी बहन को सजा देगी हाँ हाँ तो तनिक थोड़ा लहँगा अच्छा सा टाइप और ले लै आना तनि हार ओर अच्छा से लै आना

तनि थोड़ा मनही कम कर दीजिएगा

और आपको जो समझ में आए तो बता देना उसी हिसाब से मना कि आप तो आती हैं सबको सजाती हैं तो वही हिसाब से मेरी बहन को भी सजा देना

पच्चीस तारीख को गाँव का नाम सिसौरा है नहीं नहीं माना कि दुल्हन को जब सजाना है और और और सब लोग माना कि अपने से सज जाएगी जो भी नहीं सज पाएगी तो उसको भी सजा देना हाँ टाइम जैसे निकाल करके भी और सजा देना सबको वही हिसाब से अपना बता देना हम आपको एथा कर देंगे

ठीक है नहीं नहीं ये सब नहीं हो सकता है न जब हम बोला रहे हैं आपको सजाने के लिए तो पैसा देने में क्यों झंझट करेंगे क्यों दिक्कत करेंगे ये बताइए ठीक है हम भी देंगे आपको समय आपको मना कि पच्चीस तारीख को आना है मना टाइम निकाल कर आ जाना यह न कि एकदम शाम कर आएँ कि कोई दी का मेकअप को अच्छा से करना है न नमस्ते नमस्ते